सोर बुंदों अ गुड मरनिं आस्सा मा गामि मोनलाय नोंथांनिया आस्सा नोंथांनिया मा मुं मोनलाय

देनायसाय एसे बुंनायसाय सिखावनि सोमोन्दै आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा दा नोंथाङा एप्लिकेसन गांसे लिरनानै लाबोदो आंनिसिम

रायजोनिफ्रायनो लाबोदो महनफुर गथर मोन्दोंमोन नामा गामिया आस्सा आस्सा आस्सा

देनाय आं आंनि टिमखौ लानानै खनसे थांनि बिनिफ्राय मोनसे मोनसे खामानि माव दायो दा नोंसिनिया महनफुरिया जिहेथु मुस्लिमनि खाथियाव थाबाय बे बाथ्राखौ आं नोंनि बुंनायजोंबो बुजिबाय नङा होमब्ला दा बेयाव जोंनिफ्राय राहाया मोनसेल'खालामनो हायोदि जोंनि जिथुनाखि थानानि आन्डाराव मोनफ्रोमबो गामियावनो रिभिनिउ भिलेजाव साफा साफा भिडिपि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट दङ बिथांमोननि हेफाजाबाव गामियाव नुजाथिनाय माखासे फिसा फिसा सिखाव बे नङाब्ला मोसौ सिखाव बोरमा सिखाव आरो गोबां बायदि फिसा फिसा बुस्थुनि सिखाव जायो बेफोरनि सायाव एवारनेस मोनसे लानो हायो बै भिडिपि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्टखौ लानानै बिसोरो सरखारि मानसि जाबाय नालाय दा बिथांमोनि सायाव माखासे खोथाफ्रा दङ हाबनानै बिनिखाइनो रिभिनिउ अवाइसाव बेबादि एवारनेसखौ लानांगौ आरो बिनिफ्राय इमारजेनसि जाथारोब्ला माब्लाबा बेखौ डिउटिबो थानो गोनां जानो हागौ ओरैनो जोंनिफ्राय अरडार दंखायो बेनिथाखाय भिडिपि सेक्रेटारिनो माखासे नांगौ मुवाफोरखौबो हरनाय जाखाबाय जेरै कर्ट अ अ अ जोंनिफ्राय बेयो थागोन आरो मोनसे खामानि मावजा बावो खोरोमसार जेरै हमना ला माखासे माहारि आफादफोर थाबाय दुलाराय बर'फरायसा आफाद थाबाय बिदि गामि एरियायावहाय बिनि सायाव एखेबारे एवारनेस लानाया मोजां जि मोसौखौ माबादि दोननांगौ बिनि सेफटि सेकुरिटिनि थाखाय माबादि थाला सिसटेम बहनना होनांगौ आरो माखासे असिनाखि जेनेबा सिनाय मोनै मानसिफोरखौ माने न'आव सोनाङा बेफोरनि माखासे एवारनेसखौ लानो हायो आरो दे होमब्ला आङो बावैनो पेट्र'लिंआव थांगोन दे जागोन जागोन अ एस एस एस नोंसोर गथायदो दे होमब्ला दोनथ'बाय दे